میرا سب سے پسندیدہ کھانا جو ہفتے میں ایک یا دو بار بناتی ہوں وہ پنیر کی سبزی ہے دودھ مجھے بہت پسند ہے اور پنیر دودھ سے ہی بنی بنا بنا ہوتا ہے اس کے بنانے میں وقت زیادہ نہیں لگتا ہے اور یہ آدھا گھنٹہ کے اندر بن کر تیار ہو جاتی ہے اور ہمارے بچے اس کو شوق سے کھاتے ہیں اس لیے میں پنیر کی سبزی ہفتے میں ایک یا دو بار بناتی ہوں